जी मैं पृथ्वी बात कर री हूँ क्या आप पूर्वी इस्टेशनरी से बात कर रहे हैं जी जी मैम मैंने है ना कुछ सामान का ऑडर दिया था तो मुझे एक बार वो डबल से चेक करना था क्या वो सही सूची बनाई है आप ने जी मेरी नटराज की दो पेंसिल के बॉक्स थे और इरेज़र का बॉक्स था दो डोम्स का शॉपनर्स थे और दस कॉपी थी मैथ्स वाली फोर लाइन वो बॉक्स वाली और दस कॉपी ती जो फ़ुल लाइन वाली कॉपीज़ आती हैं वो थी तो और क्या बोलते है इसके अलावा मोटे वाले रफ़ थे पाँच से छः जी हाँ जी इतना ही सामान था हाँ अगर आप इस्कूल बैग मिलते है क्या आप के यहाँ जी तो मुझे ना दो फ़ोटो आप अगर अब पॉसिबल हो तो फ़ोटो भेज दीजिएगा तो मैं पसंद कर के आप को बता दूँगी कि आप ये वाला भेज दीजिए हाँ ठीक है तो मैं देख लूँगी तो फिर बता दूँगी हाँ और मैं ये बोल रही थी मैम क्योंकि मैं आप की रेगुलर कस्टमर हूँ तो क्या आप मुझे इस पर अच्छा ख़ासा डिस्काउंट देंगे क्या मतलब बुक्स कॉपीज़ पर नहीं दोगे अच्छा ठीक है ठीक है तो फिर ठीक है में आप मुझे फोटोज़ भेज दीजिएगा है ना अच्छा ठीक है थैंक यू